मध्य प्रदेश में बाज़ार और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन अनुकूल रहते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जिस में कृषि की उपज अच्छी होती है इस में दो साल से मध्य प्रदेश अच्छी वृद्धि कर रहा है मध्य प्रदेश में ज़्यादातर गेहूं सोयाबीन और धान की खेती होती है गेहूं की मात्रा अच्छी होने कारण यह व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर फ़ैक्ट्री और औद्योगिक क्षेत्र के होने के कारण यहाँ उद्यमिता को भी आगे बढ़ा रहा है समय समय पर यहाँ औद्योगिक एक्सपो भी होते हैं जिस में बड़े बड़े बिज़नेसमैन आते हैं और अपने आप अपने अनुभव को साझा करते हैं जिस से बाक़ी लोग भी प्रोत्साहन ले कर अपने आप को एक व्यवसाय की ओर आगे बढ़ाते हैं